हा ड्रॉइंग ऐं कला चिकित्सा के आर्ट थेरपी बि चवंदा आहिनि ऐं हीअ ॾाढी उपयोगी थींदी आहे हीउ न केवल मानसिक तनाव ऐं चिंता के कम करण में मदद कंदी आहे बल्कि आत्मनिर्भर बि ठहंदी आहे ऐं पेंटिंग सां असां डिप्रेशन पोस्ट्रोमेटिक स्ट्रेस ऐं अन्य मानसिक सं स्वास्थ्य समस्याऊं से जूझ जूझणु लोॻनि खे ॾाढी हिन में राहत मिलंदी आहे जेके माण्हू पंहिंजी भावनाउनि खे व्यक्त कोन करे सघंदा आहिनि ऐं जेके पंहिंजे मुख सां हुन के चई कोन सघंदा आहिनि उहे पंहिंजा अनुभव ऐं भाव हिन आर्ट करण सां पंहिंजे भावनि खे व्यक्त कंदा आहिनि हिननि मरीजनि के ड्रॉइंग जेका आहे उहा मेडीटेशन वांगुरु लॻंदी आहे ऐं हुन सां हुननि जा एकाग्रता ऐं मानसिक शांती बि वधंदी आहे ऐं इन में असां अनुशासन ऐं सभिनी सां गॾु कम करणु सहयोग पंहिंजी कल्पना शक्ती ऐं नएं चीज़नि नईं शयुनि जे बारे में सोचण ऐं पंहिंजो पंहिंजो पाण खे शांति करण ऐं धैर्य रखणु इहो सभु असां सिखंदा आहियूं ऐं हिन में पंहिंजे असांजे जीवन में ई ॾाढो उपयोगी थी सघंदा आहिनि